दे आं सेयार गंसे बायदों बे सेयारा मोजांथार बिनिफ्राय आरो खामफ्लाय गंब्रै बायनानै लादों बेवहाय

बिनि सायाव सेयारनि सायाव बनो जि बायदों बेखौनो मोजां मोननानै आं बायदों